नमस्ते जी आप बताइए आप क्या खायेंगे आप आईं हैं घूमने आपको हमारे ढाबे से क्या क्या चीज खाना है क्या चाहिए आप बताएँ तो आपको खाने में क्या क्या चाहिए आपको तो कितना खाना कितना प्लेट पैक करें और कितना खाना लेकर जाना है आपको जी और और आपको क्या चाहिए हमारे यहाँ पीजा वड़ा पाव बर्गर सब मिलता है और हमारे यहाँ खाना पचीस रुपये प्लेट बिकते हैं नहीं नहीं अब इससे कम में नहीं होगा चलिए ठीक है आप कहती हैं तो हम पाँच रुपये कम कर देते हैं बीस रुपये पलेट कर देते हैं अब हम इससे सस्ता नहीं दे पाएंगे तो बताइए आपको खाने में क्या पैक करूँ क्यों नहीं हम दे सकते हैं जी जरूर आइए हम आपको देने के लिए तैयार हैं बताइए खाने में क्या पैक करें जी और वड़ा पाव पिज्जा हमारे यहाँ मिलता है

तो बारह लोगों का खाना पैक करना है हमारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है अच्छा रहता है आप एक बार लेकर जायेंगी तो फिर आएँगी हम आपको अच्छे से अच्छा खाना देंगे हम अपने यहाँ से आपके घर खाना भिजवाएंगे नमस्ते